हमर घर सीतामढ़ीके बगलवला क्षेत्रमे हइ जहाँपर बहुत सुविधासभ हइ बगलमे एगो पञ्चायत भवन हइ मन्दिर हइ जहाँपर लोग आराम करैत छै आ विश्राम करैत छै एक भंडाराके भी हइ जहाँपर भोजन भी उत्तमसँ सभके मिल जाइत छै माओल भी हइ ओकरा बाद होटलसभ तऽ हइए हइ सभ व्यवस्थासभ हइ ककरो कोनो दिक्कत न होइत छै आओर रास्ता उस्तासभ किछु सभ सभ बहुत सुविधा के साथ हइ जे सभके मनोरञ्जनके कोनो कमी न होइत छै लोग वहाँपर तरह तरहके खेल खेलैत छै जाहिसँ पूरा दिन आरामसँ कटि जाइत छै भोजनसभके आरामसँ मिलैत छै तीन बेर चारि बेर सभके अच्छासँ मिल जाइत छै सभ खाइत छै पियैत छै सभ आरामसँ रहैत छै कोइ भी लोक अगर दूरके अबैत छै तऽ ओकराके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कयल जाइत छै ओकरा रूकयके लेल खाय पीयैके लेल रहैके लेल सभकिछुके सुविधा आरामसँ हो जाइत छै ओकरा कोनो प्रकारके दिक्कत न होइत छै ओ जा जाइत खनि सभके तारीफ कऽ के तब जाइत छै बहुत सुन्दर लगैत छै जे हमर व्यवस्था सभकिछु बहुत सुन्दर हइ कोनो दिक्कत नहि हइ सभकिछु आरामसँ हो जाइत छै